میری پسندیدہ بائیکوں میں ہارلے ڈیوڈسن اور ڈیوک شامل ہیں مجھے یہ دونوں بائیکیں بہت زیادہ پسند ہیں اور میں انہیں چلانے کا بہت طلب گار ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ہیرو ہانڈا پیشن پرو اور روائل انفیلڈ جیسی بائیکیں موجود ہیں اور میری ڈریم بائیک ہارلے ڈیوڈسن ہیں اور اگر میں سفر کے لئے بات کروں کہ سب سے زیادہ آرام دہ سفر کس بائیک کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ یقیناً ہیرو ہانڈا اور پیشن پرو ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے بالکل آسان سی سیٹ ہوتی ہے اس پر دو لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں خاص کر عورتوں کو بیٹھنے میں پیچھے بیٹھنے میں اس پر کوئی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پرتا اس لئے سفر کے لئے تو یہی بائیکیں فائدہ مند ہیں جن کا نام ہیرو ہانڈا اور پیشن پرو